जी नमस्ते जी मैं एस पी बैंक से मैनेजर विकास धाकड़ बात कर रहा हूँ बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ

जी कितने तक का आपका गोल्ड होगा आठ लाख तक तो यहाँ तक मैं आपकी फिफ्टी से सिस्टी पर्सेंट तक आपको लोन दे सकता हूँ किस्तें आपकी होंगी मतलब आप एक साथ देना पर एक साथ पेमेंट देना चाहेंगी या फिर अलग अलग महीने पर तो किस्तों में आपका मतलब कितने महीने तक आप करना चाहोगे एक साल तक तो एक साल तक आपकी बन जाएंगी पचास पचास हज़ार की बारह किस्ते बन जाएंगी जी जी डॉकोमेंट में आपका डेबिट कार्ड और आपकी मदर का आई डी और आपके मदर के हॉस्पिटल के जो भी डॉकोमेंट हैं वह सारे ठीक है आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड और आप बस हाँ इतने ही काफ़ी हैं जी हमारे बैंक में हॉम लोन मिलता है एजुकेसन लोन मिलता है और प्रॉपर्टी लोन मिलता है और भी बहुत सारा के लोन मिलते हैं बताइए आपको और कौन सा चाहिए जी आपका गोल्ड बिल्कुल सेफ रहेगा आप कम्पनी पर विश्वास रखिए जी आप मंडे को आ सकते हैं मंडे को बिल्कुल फ़्री हैं हम जी आप दस से चार के बीच में कभी भी आ सकते हैं यह सारे डॉकूमेंट और गोल्ड सब साथ में लेना है और आपका गोल्ड बिल्कुल चौबीस कैरेट का है न हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तो आप मंडे को आ जाइए धन्यवाद आपका दिन शुभ हो